वैसे तो अभी मैंने कोई अपना बिज़नेस नहीं शुरू किया है लेकिन हाँ यह है कि मैं बिज़नेस में मेरा बहुत ज़्यादा इंट्रश्ट है और मैं खुद या इन फ़्यूचर बिज़नेस करना चाहता हूँ और एक बड़ा अच्छा वह उसमें वह करना चाहता हूँ लेकिन इस मैंने खुद तो नहीं किया लेकिन इन सबमें मैंने अपने पापा के उस बिजनेस को इश्टार्ट करे होते हुए देखा है और उसमें देखा है कि उन्होंने कैसे अपना वह इश्टार्ट किया था और उसमें कैसे उन्होंने आगे उसको बढ़ाया था लेकिन और उन्होंने इसके लिए बैंक की सहायता भी ली थी और तो फिर बैंक के लिए क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में इतना तो पैसा हमेशा नहीं रहता है कि उसका तुरंत उपयोग कर लें और काेई बहुत कुछ ऐसी भी दैनिक जिंदगी हैं जिनके पास इतना फ़ंड पहले से वह मौजूद नहीं होता है तो क्या हुआ कि मेरे पिता जी इश्टार्ट करना चाहते थे और तब मैं बहुत छोटा था लेकिन मैं उनकी बातों को देखता था क्योंकि मुझे इन सबमें बड़ी दिलचस्पी भी रहती थी तो वह उनके कार्यों को देखता था तो उन्होंने अपना जैसे बहुत सा दो दो बार ऐसे हुआ है कि उन्होंने वह किया है तो एक तो उन्होंने केंचुआ पालने के लिए एक बर्मी कम्पोश्ट वह किया था तो जिसके लिए इन्होंने गौरमेन्ट से लोन के उसमें ये नया इश्टार्ट करने के लिए वो किया तो इसमें गौरमेन्ट के द्वारा फिर उनको फ़ंड भी मिला था और साथ में उन्होंने जो पैसे उनसे लिए थे तो वह किसान या वह एक अलग उसके लिए थे तो उसके लिए उनके जो इंट्रश्ट रेट था वह इंट्रश्ट रेट भी बहुत कम हो गया था इससे बहुत ज़्यादा पैसे भी मिल गए थे औ उसमें और वह करने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा था यह है कि एक दो महीने आपको लग जाता है और आपको वह दिखाना पड़ता है और मेरे पिता जी के या नाम पर बहुत ज़्यादा खेती और या यह भी नहीं है लेकिन तब भी वह आसानी से मिल जाएगा लेकिन सामान्यतया सभी को आसानी से वह नहीं मिलता है इसके बारे में जानकारियाँ भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपके इंट्रश्ट यह भी हाँ एजुकेशन के उसपर भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल जाता है कि एजुकेशन के उसपर और यह बैंक ये भी देखता है कि आपने पिछले जो है वह लिए हैं उनका आपने भुगतान कितनी जल्दी और क्या समय से आपने किया है और उसमें कितनी आपने अच्छी वह बढ़ती है तो इस वजह से बैंक आप पर यह भी ध्यान रखता है और अब आज कल तो किसान क्रेडिट कार्ड जो चल रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अलग भूमिका निभा रहे हैं कि कोई भी नया वह इश्टार्ट करना हो तो और किसी खेती के ही के लिए भी हम सामान्यतः रुपये किसान क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकलवा लेते हैं और उनका समय से समय भुगतान करते रहते हैं और इससे हमारा काम काम भी चलता रहता है और इससे हमारी वैलिडिटी भी बढ़ती रहती है ऐसे बहुत सारे वह हैं यह जैसे बजाज फ़ाइनैन्स कार्ड है इसका यूज़ तो हम उसमें भी कर सकते हैं कि घर से कोई चीज़ लेने में कोई नई वस्तु लेने में जो बड़ी महँगी है जो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं लेकिन हम वह लेकर वह कर सकते हैं और ऐसे वह वे इस समय बैंक और बे लोन में बहुत ज़्यादा वह हुआ है कई बिज़नेस इससे बहुत अच्छे ग्रोह कर चुके हैं क्योंकि यहाँ इंडिया में ग्रोह के लिए यह बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम लोन ओन लेकर अपना वह इस यह शुरू करें बिज़नेस और उसको आगे बढ़ाते लेकर चलें